हेलो शांबविची मम्मा उलयतां तुमी रिजल्ट पळयलां ताचो काडून कितें रिजल्ट दाखोवना ताणें कालूच दिलां मगे रिजल्ट ताका मातसो रिजल्ट काडून पळेयात यू विल बी शॉक्ड आगे ते स च्या सयूय विशयान नापास जाला मगे काय बरें काय बरें शिकपी भुरगें तें ताचे लक्ष्य ना हाल्ली अभ्यासांत हांवें तुमकां दोनदा नोट धाडिल्लो कॅलेडरांचेर नोटाचेर पूण सायन मारल्या पेरंट पेरंट सायन मारपाक जाय पळय थंय सायन मारिल्ली आसा चेक करात न्ही सायन कोणें मारल्या ती मातशी मातशें म्हाका अरजंट फाल्यां मेळ्यार बरें पडटलें आनी अशेंच जर आता आनी हे जे एकच्यूली न्ही इंटरनल मार्क्स सगळें हें बोर्डाक धाडलें वता जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यांत आनी अशें स स विशयांनी जर तें फेल जाले जाल्यार ताचें फुडार कितें मागीर कशें पास जातले ते म्हाका सांग गे म्हाका सांग तो ते फो फोनाचेर आसता गे ते चड ना ना ना फोन फोन तुमी काडून घेयात आनी ताजो फोन काडून तसो तुमी घेवपाक मेळपाक ना पयलीं तुमी सांगा तुमी कितें करतां तुमचें प्रोफेशन कितें तुमी कितें करतात बँकेंत आसतात आनी ताजो पप्पा कितें करता म्हणजे तुमी दोगूय दिसान घरांतल्यान भायर मगे दिसभर कितें करपाचे त्या भुरग्यान मागीर घरा कडेन ते फोनार आसता आसतलें आनी तुमी घरा कडेन बिन फोनार आसतां कांय घरा कडेन मागीर तुमी अशें घरा कडेन येवन बसतात तुमी एकत्र उलयतात एकत्र जेवतात बि अशें कितें आसता कांय तूं तुज्या रुमन ते ताज्या रुमान ताजो पप्पा ताज्या रुमान मागीर हेंच मेन कारण आसा ताजे मार्क कमी जावपाचे ते फोनार आसता मगे तेजो तो वॉट्सअेप ग्रुप आनी तेजे कितें ते इंटरनेट सोशलमिडिया इनस्टाग्राम फेसबुक चेक करात मातशें ते तें कितें कितें करता कितें ढवळटा कोणा कडेन उलयतां कोण फ्रेंडस ताजे आनी स स विशयान आताची सिस्टम तुमकां खबर आसा बॉर्डाची सिस्टम क्रायटेरयी तुमका खबर आसा फेल जावप कोण चितल्यार सुदा फेल जायना म्हणजे फेल जावप कठीन आसा पूण पास जावप सामकें सोपें आसा अशें भुरगें जर स स विशयानी जर फेल जाले जाल्यार कठीन आसा मातशे म्हाका फाल्या येवन मेळ्ळात तुमी बरे ओके आ थॅक्यू थॅक्यू